قریباً دو سال پہلے کی بات ہے ایک بار میں میراتھن دوڑ میں حصہ لیا پہلے میں نے کبھی اس طرح کی دوڑ میں حصہ نہیں لیا تھا اس لیے مجھے زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا لیکن جب میں نے حصہ لیا تب اس کی تیاری بھی کرنی تھی اس کے لیے میں نے بہت تیاری کی کافی دن پہلے سے صبح صبح خوب دوڑتا تھا تاکہ میں اس میراتھن دوڑ میں کامیاب ہو سکوں لیکن میری بدقسمتی کہ میں اس میراتھن دوڑ میں کوئی بھی پوزیشن نہیں لا پایا لیکن میرا تجربہ بہت اچھا رہا اور میں اس سے بہت خوش ہوا کہ ایسی جگہ مجھے دوڑنے کا موقع ملا